अहाँसभकेँ बताबयवला छी एडिटिंगके बारेमे फोटो हम आर फोटो हम आर घीचय लेल जाइ छी घूमि घूमि कऽ बुझलियै ने कैमरासँ घिचली लैपटॉपमे एडिट कयली एडिट कऽ के फेर देखली अच्छा फोटो रखली फोटोकेँ बनयली बहुत अच्छासँ आब सभके मोन होलय लाल चीज मानि लियौ लाल चीज जे छै डाइग्राम बढ़िआँ बनै हइ बुझलियै स्नैपचैट भेल ब्लैक अगर रहल तऽ वाइट भऽ जायत ओ चलेलापर ऑटोडेस्क भेल ओहिसँ फेस अगर फुंसी फुंसी टाइप रहत फेस ओहिसँ ने स्मूथ होत पता नहि चलत कि फुंसी अहाँके मुँहमे रहै छै बहुत अच्छा फेस चमक आ जाइ हए लाइट रूममे अनबै लाइट रूम बैकग्राउंड आओर वाइटनेस बहुत सारा हए बहुत सारा एडिटिंग हए ओहिमे जयबै तऽ बहुत सारा एडिटिंग मिलत आ पिक ऐपमे अयबै तऽ पिक ऐपमे बाल उल जैसे सेट करयके हए अहाँके कानवला पहिनेके हए फोटोमे हार पहिनेके हए बहुत सारा अबै हए बुझलियै ओहिमे बहुत सारा एडिटिंग मिलत आ फेसऐपके बारेमे कहै छी तऽ ब्लर अगर पीछेमे नहि हए तऽ ब्लर आ जायत आ बहुत क्लीन लागत फोटो देखयमे आओर फेसमे लड़कियो बनि जाय लड़कीवला एडिटमे देखब अहाँसभ कि लड़की बनि जाइ हए लड़कासभ उएहमे होइ छै बुझलियै आओर ऑटोडेस्क किएक की कहौँ अहाँके ओकरा बारमे ऑटोडेस्क बहुत मस्त ऐप हए बहुत अच्छा हए स्नैपचिट कए दू ब्लैक फोटोकेँ एकदम चमका कऽ देलक एकदम खतरनाक बना हमरा इंस्टाग्रामपर पोस्ट करै छी तऽ अभी अच्छा फॉलोअर हए आओर व्यू अच्छा खासा जाइ हए पाँच हजार चार हजार छओ हजार दस हजार बीस हजार पचास हजार तक गेल हन किछु दिनके बाद देखबै सोशल मीडियापर आ जायब हम एडिटिंगके मामलामे एगो फोटो बनबै छी ने दोसर कोइके तीस रुपैआ लेली पचास रुपैआ लेली दिल्लीके आदमीसभ फोन करैए इंस्टाग्राममे कांटैक्ट कयलक दिल्लीके आदमी दरभंगाके आदमी व्यू चेक कयली तऽ हम्मर एडिटिंगवला वीडियोसभ पाकिस्तानमे भी गेल हए बुझलियै इंडियामे तऽ निनानबे पर्सेंट हमर वीडियो देखै हए तीस रुपैआ लेली जैसन फोटो रहल ने वैसन पैसा लेली आर एगो छथिन हमर भाइयो ओकरो एडिटिंग सिखा देलियै हन ओहो सीखै छथिन किछु दिनके बाद देखबै दोकान खोलबै एडिटिंगके एडिटिंग करब बढ़िआँसँ पैसा एडिटिंगमे बहुत पैसा खाली तनी दिमाग लगबयके पड़त हमरा अभी पोस्टमे इंस्टाग्रामपर एडिटिंगवला आठ सए पोस्ट हए यूट्यूबपर जइयौ तऽ एक डेढ़ सए एडिटिंगके ओहिठमे वीडियो छोड़ने छथि आर डी एक्स छथिन बहुत अच्छा अभी मिलियनमे भ्यू अथी गेल छनि सब्सक्राइबर एडिटिंग वीडियो हुनकेसँ सिखलियनि हम बहुत सारा वीडियो डाल ओ डेली एगो वीडियो डालै छथिन वहीसँ सिखलियै हम आ जतेक जे एडिटर हए हुनकासँ यूट्यूबपर देखलियै हमसभ सीखैत सीखैत हमहूँ अर किछु सीखि गेलियै हन किछु बचल अइ जानकारी पूरा हो जायत तऽ हमहूँ देखबै एक दिन छाएल जायब यूट्यूबपर बुझलियै आ एगो आर जे एडिटर यए बाप ओकर फोटो देखबै ने तऽ कहबै हँ की फोटो यए बहुत अच्छा एडिट करै छथिन बहुत सारा ऐप हए हमरा ओतेक ऐपके बारेमे मालूमे नहि छथिन तऽ हम्मे आर तऽ सीख देखि देखि कऽ देखि देखि कऽ आ एडिटिंग करै छी आ अच्छा खासा एडिटिंग करै छी बहुत लड़का हए नऽ फोन करत मैसेज करत भाय एडिट कर कर दे ने हम ईसभ नहि करै छथिन बुझलियै इएह चलते एडिटिंग सीखू बहुत सारा ऐप अइ हम्मे तऽ छओ साते गो ऐपसँ चलबै छियै बुझलियै आओर हमर दोस्त छथिन आलोक ओकरा नहि करय आबै छै तनी तनी सिखयली तनी तनी कयलक करिते करिते ओ अच्छा तनी ओतेक अच्छा तऽ नहि लेकिन कऽ लै छथिन अच्छासँ तऽ सिखथिन तब ने कोनो टाइम देथिन तब ने एडिटिंग सिखथिन विकास छै दिमागके बहुत तेज छै ओकरा एकसँ दू दिन बतेलियै ने अच्छा खासा फोटो बनाबै छथिन हम अपने बना बना कऽ दै छियै फोटो बुझलियै आ हम बनाबै छियै दोस्त सभकेँ सिखा दै छियै इंस्टापर सभ छोड़ै छथि बहुत अच्छा फोटोमे एडिटिंग लागै हइ आब जबतक एडिटिंग करै छी तबतक हमरा मोन नहि लागैए बुझलियै जखनि तखनि एडिटिंगके बारेमे सोचै छियै जखनि तखनि एडिटिंग खयली एडिटिंग कयली किछु कऽ कऽ अयली एडिटिंग कयली फोन चलबयके मोने नहि करैए बस एडिटिंग एडिटिंग लाइट रूम पिक ऐप ऑटोडेस्क स्केच बुक सभके बारेमे ने बढ़िआँसँ पता हइ आ ई विकास छथिन ओ दूए गो ऐप जानै छथिन ऑटोडेस्क आ लाइट रूम उएहमे तनी तनी लाल पीयर हरियर कोनसँ कोन होइ छै सभ ओकरा सिखयने छै बुझलियै सिखेलियै तब ने कभी कभी हमरो फोटो बना दै छै ओ लड़का बहुत अच्छा हए आ हमहूँ बना दै छियै हुनकर हमरो ओ बना दै छथिन जहिया टाइम नहि रहल फोटो बहुत अच्छा बनबै छथिन ओ बहुत सारा ऐप हए बहुत सारा सङ्गी छथिन ओ थोड़ा बहुत सीखै छथिन अभी तऽ सिखनाइए शुरू कयलखिन हन सीखै छथिन एडिटिंग कहली सीख अच्छा रहतौ एडिटिंग सीख जेबही तऽ एगो इमामूल छथिन ओहोसभ बहुत अच्छा फोटो बनबै छै फहरान छथिन बहुत अच्छा एगो गोलू नाम हइ बच्चा यए कमसँ कम बारह तेरह सालके छै आ एडिटिंग देखबै बाप रे बाप बहुत गजब एडिटिंग करै छै बहुत इंस्टाग्रामपर ओहो छोड़ै छथिन जे हमरा करथिन भैया भैया कहै छै हमरो सिखा दह हुनको भी सिखा सिखा दै छियै बुझलियै इएहसभ बात हए एडिटिंगके मैटरमे हए ने बहुत बवाल कऽ दै छियै हम धिया पुताकेँ सिखयबे कयली बौआ तूहो अर कर एडिटिंग बहुत पाइ कमबयवला हइ एगो फोटोके तीस रुपैआ लेली एक महीनामे हए ने छत्तीस सए रुपैआ हम कमयली रहए कहियो कहियोके कऽ के दस बीस रुपैआ लऽ लऽ कऽ छत्तीस सए रुपैआ बूझै छियै बढ़िआँसँ अगर करय लगलियै अच्छा जानकारी हइ हमरा पास बहुत पैसा कमा लेबै अभी बुझिते छियै तऽ पैसा सभसँ जरूरी हए ओहि चलते खूब एडिटिंग कयली दू दू गो लैपटॉप कीनि कऽ रखने छी एगो रूटर लगयने छी घरपर बैठि कऽ उएह एडिटिंगेके बारेमे सीखैत रहली खूब भाय छै एगो एडिंटिंगमे ओ वीडियो एडिटिंग करै छथिन इंस्टाग्रामपर छोड़ै छथिन अपनेसँ आइ फोन उन रखने छथिन कैमराके फेल करै हइ आइ फोन सत्तरि हजारके फोन छै एडिटिंग उएहसँ करै छथिन वीडियो रील्स सभ अच्छासँ अहाँ देखबै ने वीडियो तऽ की कहू शॉक लागि जायत लागबे नहि करत कि हमर भाय छै हमरासँ छोट छै लेकिन वीडियो देखबै एकदम मोन लगा कऽ एकदम एडिटिंग सीखू अहाँसभ बहुत सारा दोस्त छै कतेकके नाम बताउ एगो मानि लियौ अमन छथिन ओ हमरा साथे शूटपर जाथि अंगार खानपुर इसभ फोटो शूटके बहुत अच्छा जगह हइ समस्तियोपुरमे वहाँ भी जाइ छियै फोटो शूट कऽ देल जाइ हइ वहाँपे आओर मे गाड़ी छै गाड़ी लेली गाड़ीपर अच्छा शूट भेल आब लियौ अहाँ कहली जायब शूटपर शूटपर जाइ छियै तकर बाद फोटो शूट कयली तीन चारि गो दोस्त गयली फोटो शूट कयली तब अनली लैपटॉपमे कॉपी कयली एडिटिंग कयली तब यूट्यूबपर इंस्टाग्राम फेसबुक टिकटॉक टेलीग्राम सभपर पोस्ट कयली पैसा किछु ने किछु आबैत रहय बुझलियै उएह छै जे एडिटिंग करू आओर विकासो छथिन एगो ओ एडिटिंग करै छथिन कभी काल हमरो फोन करै छथिन